गारि दंदा नोंनाव ना जेनेबा रिजार्भ लानो नागिरदों जेनेबा जायगा सिलिगुरिफोरखौ खिन्था हैजोबनो हागोन ना नों जायगाखौ सिलिगुरि कस बिहार ओरै गुवाहाटि सानसेनि बिथोराव गिदिंजोबगोन आरोखि गिदिंनायाव नोङो भाराफोरखौ बेसेबां लायो आरो देखायनो हाहैयोना हाहैया ओमफ्राय दामफोरखौ बेसे लागोन हा अ दे ओमफ्राय जायगाखौथ' देखायजोबनो हाखागोन ना नोङो सिलिगुरि जायगानि नामफोरखौ दिन्थिनांगोन ओमफ्राय जों थांफेराखैना थांफेरा हिसाबै आंनो देखाय नांगोन बे जायगाया मा बबे बबे हटेलफ्रा हटेल जायगाफोरखौ दिन्थिनांगोन होनब्लासो औ दे दामफ्राथ' माथो दानि दिनावलाय दामाथ' जाखागोन दामफ्राथ' आरो लाखागोन दामखौ बुंनो हानाय नङा दामखौथ' बुंखा अराजाया दामा अरजाला दे एबार नों जायगाखौल' देखाय हैजोबदो नों गासैबो सिलिगुरि दे होनब्लालाय आरो माथो देखायनोल' हानांगोन आरो थांनानै हटेल हटेलफोरखौ नों रायज्लायना होनांगोन जायगाफोरखौ दिन्थिनांगोन दामखौ नांजाला ओंखाम हटेल माबा माबि बेफोरखौ जायगाखौ देखाय हैथारनांगोन होनब्लासो ना

दे दामफोरखौ नांजाला दे दामा इसे गारजाबावगोन आरो जेनेबा नों थ्रिस हाजार बुंदों दा थ्रिस हाजाराव एसे गारबावदोब्रा दे अरजाला दे जायगाखौल' देखाय जोबना होनांगोन हराव हराव हरावथ'

देह दे बाहाय गोजान जायगा जायगाखौल' दिन्थिजोबना होनांगोन आरो नोङो नायनो गोसोखौ खुनु दिन नुहैयाखै हिसाबै गोजान जायगायाव थांफेरा हिसाबै दे जाबाय दे

औ गोजान जायगानि खोथाना जोंबो नुफेरा खोनाफेरा जों मानसिया साब्रै साबासो जालांगोन थांग्रा हिन्जावफोर हौवाफोर जागोन मथामथि सयजनसो जालांगोन ए सयजनसो जालांगोन जेनेबा हिन्जावफोर हौवाफोर हौवाफोर साथाम हिन्जावफोर साथाम जायगा नायनायनि खोथा एफा गोजानाव दे होनबालाय